ऐसे बहुत से आसन होते है जो लचीलेपन को कम करने और ताकत को बढ़ाने में हमें मदद करते हैं जैसे आसनों की बात करें तो प्रक्षासन ताड़ासन अर्धकटी चक्रासन उत्तान आसन ऐसे बहुत से आसन होते है जो हमें हमारे लचीलेपन को दूर करता है और हमारे ताकत को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है जैसे कि मैं सुबह सुबह जब ग्राउन्ड जाता हूँ तो वहाँ पे क्या होता है हमारे जो कोच होते है हमारे जो ग्रुप के कोच होते हैं वो हमें बकायदा सिखाते हैं कि कौन सा आसन करने से क्या होता है हालांकि मुझे ऐसे ही चार पाँच आसनों के बारे में पता है और स्ट्रेचिंग वगैरह होती है बाँकी आसन में तो चार पाँच आसन ही होते हे जैसे जैसे कि मैंने बताया वृक्षासन वृक्षासन में वृक्ष के आकार का आसन किया जाता है ताड़ासन में ताड़ासन जैसे ये किया जाता है और अर्द्धकटी चक्रासन में अर्द्ध कटी अर्द्ध मतलब उसके नाम से ही स्पष्ट है कि एक हाथ ऊपर रहता है और बाँकी शरीर को नीचे झुकाया जाता है ऐसे ही कुछ आसन होते है जो हमें रोज सुबह कराए जाते हैं